उन्नीस सौ सत्तासी बारह हज़ार चौंतीस बारह हज़ार आठ सौ छोंबे तेरह हज़ार आठ सौ नब्बे चौदह हज़ार आठ सौ सत्तानवे